हम सहरसाके लोकके रोजाना समस्यापर नेता सभसँ ई मदद माङ्गय लेल चाहैत छी जे सहरसामे बड़ प्रदूषण भऽ गेल यए जे सड़क पर चलैत छी तऽ बड़ समस्या होइए ट्रेफिक रहैए आँखिमे जलन होइए सड़कपर